टे फेबररी ॿ हज़ार सत्रहां नाईं मार्च उणिवीह सौ सतहठि पंजी अप्रेल उणिवीह सौ छानवे एकवीह जुलाइ उणिवीह सौ नवे टेवीह ऑगस्ट उणिवीह सौ चौहठि